बार्देश जिल्ल्यांत खूब तरेतरेचे लोक रावतात म्हणजे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आनी त्या प्रमाणे दुसरे दुसरे सांस्कृतीक उत्सव आमी मनयतात जशें सांजांव बार्देश तालुकान आमी मनयता जागोर शिवोले मनयतात तशेंच सोयल फेस्ट अशें आमी तरे तरेचे उत्सव मनयतात सांजांव सांजांव हो बार्देश तालुक्यांत खूब व्हडल्या प्रमाणे जाता हो हरशीं पळोवंक गेल्यार हो क्रिस्तांवांचो उत्सव पूण हातूंत आमच्या बार्देश तालुकान सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे एकठांय येवन हो सण आमी मनयतात हातूंत लोक फुलांचें माथ्याक हें घालून मागीर तातूंत बायेंत उडकी मारतात आतां मातशें मॉडर्न जाल्ल्या कारणान लोक स्विमिंग पुलांत उडक्यो मारतात पयलीं लोक बायेंत उडक्यो मारताले आतां लोक फार्म हावस बूक करून तातूंत वचून थंय तो मस्त पैकी हो उत्सव मनयतात